जानबुंनि केमेराफोरजों आङो माखासे माखासे नुथायफोरखौ सावगारि खेबो जेरैहाय लामा सामाफोराव सोरबा एक्सिथेन जायोबोला आरो सोरबाफोर माबाफोर जाथायफोर जायोब्ला बिफोर बायदि सावगारिखौ आङो आरो अफायबाफोर मोजां जायगा मोजां सावगारिफोर नुयोबा आङो बेबायदि सावगारिफोरखौ आङो खेबनानै दोनो